हमारे वहाँ पहाड़ वहाड़ तो बहुत दूर पे हैं नज़दीक नहीं हैं और छह सात किलोमीटर में नदी हैं मइया जी वहाँ बह रही हैं और खूब बाढ़ आ जाती है कभी कभी औ वहीं पे मन्दिर बने हैं बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं कहूँ बॉम्बे से आ रहे कहूँ गुजरात से आ रहे और बहुत बढ़िया स्थान बना हुआ है और बहुत अच्छा लगता है जो है और यहाँ हमारे अड़ोस पड़ोस तो तालाब हैं नदी तो दूर है छह सात किलोमीटर पे है और बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाने पे और बहुत बढ़िया मन्दिर बना हुआ है और बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं सब देखते हैं भालते हैं और हम लोग भी जाते हैं या बाढ़ देखने हाँ लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है दूर से देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है और

तालाब भी हैं एक दो किनारे किनारे हमारे आगे पीछे एक तालाब के कुटी के सब और बहुत बढ़िया लगता है सब देखने में बरसात में सब भर भर जाते हैं तब बहुत अच्छा लगता है देखने में और बहुत और नदी की जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है सर जी और वहाँ पानी भी भर जाता है तो देखने में सब अच्छा लगता है सब लोग देखने आते हैं सब चारों तरफ़ से आदमी देखते हैं पानी बह रहा है और सब दूर दूर से देखते हैं सब सबको अच्छा लगता है और कभी कभी जो भर जाती हैं बाढ़ आती है तो खूब जो है गाँव से आदमी जो है डरने लगता वो सब रो देते हैं रहे हाँ वो वही देखने हम लोग भी जाते हैं बहुत अच्छा भी लगता है हमको भी अच्छा लगता है और तो ये है और सब सब लोग भी जाते हैं सब यार दोस्त भी गए मेला देखने वहाँ मेला भी लगता है बढ़िया और मिठाई की दुकानें हैं चाट की दुकानें हैं सब दुकानें लगती हैं ये कतिकी कार्तिक में पूर्णिमा को मेला लगता है वहाँ बहुत बहुत अच्छा मेला लगता है बहुत दूर दूर से आदमी आते जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है वहीं स्नान करते हैं वहीं और मन्दिर दर्शन किया फिर कोई जलेबी खाता है कोई घर से खाना ले गया है पूड़ी कचौड़ी कोई घर से घर से बर्फी सामान ले गया जिसके गइया भैंसी लगती हों वो सब अपना ज्यों करके मेला पहुँच जाते हैं मन्दिर किनारे और वहीं यहीं नदी के किनारे नहाया धोया और बढ़िया प्रेम से खाना ओना खाया सब लोग फिर मेला घूमते हैं हाँ हाँ फिर ये खिलौना अच्छे लगते हैं फिर वो ले गया या इसी में शाम हो गई सब लोग अपने अपने घर चल देते हैं फिर घर में आते हैं सब सब बच्चे अपन झुनझुन झुनझुना बजाते हैं सब ये आया हमारे लिए नहीं आया हम तुम्हारे लिए ले आया तो यही सब मनोरंजन किया करते हैं जब उसमें सब अच्छा लगता है भटक जाते हैं बच्चे यों हैं देखते देखते सब अपना जो है सब समय बीत जाता है बहुत अच्छा लगता है और सब यही है बढ़िया चीज़